ہیلو سر آپ پین کارڈ ایکسپرٹ ٹیم کے ممبر بول رہے ہیں سر مجھے فوری طور پر ایک پین کارڈ کی ضرورت ہے لین دین کے لیے اور میں نے اپلائی کر دیا تھا جو کسی وجہ سے تصدیق نہیں ہو پایا بن نہیں پایا

اکیانوے انتالیس سرسٹھ پچپن چونتیس ہے ڈال دیجیے گا تھوڑا جلدی کریے گا مہربانی ہوگی